गोंयान आर्ट कॉलेजी आसा म्हणटा ती एक आर्ट कॉलेज आसा ती गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स चौगले कॉलेज ही मडगांवां आसा मागीर कला एकेडमी आसा तशेंच विन्सेंट एकाडमी म्हणून एक आसा पणजे